हेल्ल' औ सोरमोनलाय औ अदालगुरिनि जिन्तु बसुमतारि औ औ औ औ औ

बे भैरबकुन्द' औ औ भैरबकुन्द' औ

नोङो गुवाहाटिनिफ्राय फैगोनदा न' गुवाहाटिनिफ्राय फैयोब्ला नोङो खैदिन थानायनि प्लानिं औ सप्तासे न' नोङो जुदि कम खरसायाव नों गुवाहाटिनिफ्राय फैयोब्ला अदालगुरिसिम फैनाय डेकारगाव इन्टारसिटि एक्प्रेस मोनसे ट्रेन मोनो गुवाहाटि स्टेसननिफ्राय सारि सारिता बाजियाव बेयो ओंखारो आरोना बेयाव फैनानै नोङो अदालगुरियाव हरसेखौ थाफैनो हागोन बे अदालगुरियाव स्टेसनाव ओंखारनानै ससे इ रिक्सा लानानै फैनानै बै बि आर ब्रह्म होननाय मोनसे ल'ज दङ बेयाव हरसे थानांगोन नोङो हा हरसे थानानै बेयाव हरसे थानायनि उनाव नेक्स्ट दिना जुदि नोङो प्राइभेट टेक्सिफोर प्राइभेट बिदिनो केबफोर लायोब्ला लानो हागोन खाथियावनो स्टेन्द दङ आरो जुदि नों पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट इउज खामनोब्लाबो खालामनो हागोन अट' बा टेम्प' बेफोरबायदिनो नोङो हमनानै बै नोंनि जार्निसिम थांनो हागोन अट' भारा हिसाबै अट' भाराया भैरबकुन्द'सिम सल्लिस ताका लायो आरोना अदालगुरि नों जेराव हटेल थागोन बे हटेलनिफ्राय माबासिम माबा लागोन सल्लिस ताका लागोन आरो जुदि नों प्राइभेट भेहिकेल जुदि नों हारसिंनि थाखाय आप डाउननि थाखाय नोङो बुकिं खालामोब्ला टु थावजेन लागोन नों नोंनि उपराव औ औ टुवेन्टि वान टुवेन्टि टु एप्र'क्स टुवेन्टि वान टुवेन्टि टु किल'मिटार स्टे खालामनो थाखाय नोङो केम्पिं मोनगोन आरो ल'जबो दङ खाथियाव बेयाव बेनिफ्राय नोङो नेक्स्ट दिना ओंखारलांना बैयाव थाहैजागोन प्रब्लेम जाया प्रब्लेम जाया जेबो प्रब्लेम जाया टुरिस्ट फ्रेन्डलि जायगा जेबो प्रब्लेम जाया माने मानसिफोराबो थिकआनो गासैबो फ्रेन्डलि खोनायाखै हेल्ल' औ ओहो ओहो प्रब्लेम जेबो प्रब्लेम गैया बेयावहाय आरो डिफेन्सनि मानसिफोरबो दङ पुलिस आउटपस्टबो दङ बेयाव एस एस बि आउटपस्ट जेबो गिनांगौनि दरखार गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव अ औ औ जागोन दे जागोन दे ओं देह औ देह देह